आओर हम अपन बचिआलए कहानीके किताब ऑडर करले छलहुँ कहानीसब बहुत बढ़िआँ छै लेकिन ओकर ओकरा जे राखैलए गेलहुँ ओकर दू चारि बेर पन्ना पलटैके बाद ओकर पन्नासब अलग अलग भऽ गेलै